جی کون گڈ مارننگ جی میں ڈاکٹر بول رہا ہوں بتائیے اچھا اچھا چلیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ آپ گھبرائیے نہیں پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کل رات کیا کچھ میٹ وغیرہ کھایا تھا اچھا دراصل آج کل گرمیوں کے دن چل رہے ہیں تو یہ پرابلم بہت عام سی ہو گئی بہت کامن ہو گئی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے جو آپ نے چکن کھایا تھا کیا وہ بہت زیادہ مسالے دار اسپائیسی وغیرہ تھا اچھا سمجھ گیا میں چلیے آپ اب ایسا کیجیے گا یہ بتائیے ابھی آپ نے صبح میں کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کیجیے گا آپ صبح دوپہر آپ کچھ بھی نہ کھائیے گا اور صرف پانی پیجیے گا جب آپ کو پیاس لگے بنا ضرورت پانی بھی نہ پیجیے گا جب آپ کو پیاس لگے تو آپ پانی پیجیے گا اور دوپہر تک آپ کچھ بھی نہ کھائیے گا شام تک ساری شام تک آپ کچھ بھی نہ کھائیے گا اور شام ڈنر میں آج رات جو ہے آپ ہلکی سی کھچڑی کھائیے گا تھوڑی سی مونگ کی دال کی کھچڑی بنائیے گا اور تھوڑی سی کھچڑی کھائیے گا اور اس کو کھانے کے بعد جو ہے کل تک آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک ہے ہاں میں بتا رہا ہوں آپ سنیے دراصل کرنا یہ ہے کہ دیکھیے آج آپ جب دن بھر بھوکی رہیں گی صبح بھوکی رہیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ کل آپ نے جو کھانا کھایا تھا وہ اچھے سے ہضم نہیں ہو پایا تو وہ آج کھانا ڈائجسٹ ہو جائے گا دن بھر اور جب آپ رات میں ہلکا کھانا کھائیں گی تو اس بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور مونگ کی دال کی کھچڑی ایسی بیماریوں میں فائدہ کرتی ہے تو پھر آپ ایک کام یہ کیجیے گا اگر آپ کو یہ لگے کہ کھچڑی کھانے کے بعد بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور درد محسوس ہو رہا ہے تو کل آپ میرے پاس آئیے گا میری کلینک پر اور میں آپ کو کچھ دوائیں لکھ دوں گا اور وہ آپ اپنے گھر کے آس پاس کے میڈیکل اسٹور سے لے کر کے کھا لیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائے